अच्छा लॉकडाउन जे भेल रहै जानै छिऐ लॉकडाउनमे हम बहुत रङ्गके काज करलहुँ सबसँ पहले तऽ आराम दू तीन दिन करलहुँ आराम करलाके बाद दिमागमे अँटए लागल कि काम तऽ बहुत छै घरमे कामके तऽ कमी नहि छै तऽ हमरासँ लागल एहन कि से हँ नहि से हम सिलाइ बुनाइ जानै रहि हम गेलिऐ कहु बढ़िआँ बढ़िआँ खाइलेसँ खालि नहि हैतै मौका छै किछु कामो करि दिऐ समाजके जेकि ओकरासँ बिमारीसँ बते बचेतै बिमारीसँ बचावके लिअऽ हम जानैत छिऐ से बहुत मास्क बनेलहुँ दू हजार मास्क बनाकऽ बाँटलहुँ आओर ओहिसँ हम बहुत नाम कमेलहुँ बहुत खुशी मिलल हमरा बाँटिके आओर मास्क बनाइके जब बँटलहुँ बहुत लोक धन्यवाद देलक कि चलो कमसँ कम कोरोनासँ बचबैके काज अहाँ करलहुँ सैनिटाइजर भी हम देइ रहि लोककेँ चाहे पैसे हमरे लागि किआ नहि जेतै लगाइ देइ रहि सैनिटाइजर भी लोककेँ हाथमे दैते रहैत रहि ओकर बाद बच्चा सभकेँ अच्छा अच्छा सभ घर चलि आएल रहए सभ एक जगह भए गेल रही अच्छा अच्छा खाना बना बनाके बच्चा सभकेँ खुएलहुंँ बच्चो सभ खुश कि बढ़िआँ बढ़िआँ खाना खैलहुँ नहि तऽ अपन मनसँ बाहर रहैत रहए अपन मनसँ खाइ रहए किछु ई होलै तऽ ओ नहि ओ होलै तऽ ओ नहि एहिसँ खाइ रहए आ अखनि लॉकडाउनमे भेलै कि बढ़िआँ बढ़िआँ खाना भी खेलकै आओर ओकर बाद लॉकडाउनमेसँ हम जीविकामे काज करैत रहिऐ जितना बिगड़ल काज रहए सभ समेट लेलिऐ बैठल बैठल घरमे लिखा पढ़िके खालि काम करलिऐ खूब रजिस्टर बनेलिऐ आओर रजिस्टर बनाके हम पुरा देलिऐ रजिस्टरके पूरा करि देलिऐ आओर देखलकै हमर सभके सीनिअर सभ रजिस्टर तऽ खुश भए गेलै लॉकडाउन हमरा घाटा नहि देलकै लॉकडाउनसँ हमरा फायदे भेल छै कोइ घाटा नहि आओर बिमारीसँ भी बाँचले रहलिऐ बिमारी हमरा किछु नहि करि सकलै एहन तऽ लॉकडाउन हमरा लॉकडाउनमे हमरा दिक्कत नहि भेलै आ लोकोकेेँ आस पड़ोसके दिक्कत नहि हुए देलिऐ